मैंने कंडीसनर ख़रीदा था अपनी बालों की अच्छी सेहत के लिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ उसके बिल्कुल ही विपरीत हो गया कंडीसनर से मेरे बाल पूरी तरीके से झड़ने लग गये और वे बिल्कुल सफ़ेद पड़ गये हैं मैंने सोचा था कि कंडीसनर का उपयोग बहुत अच्छा होगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ वह उसके बिल्कुल विपरीत काम किया है